अहिड़ा अहिड़ो धंधो पाड़े में राशन जामु धंधो सुठो हूंदो आहे कमाईअ वारो हूंदो आहे इन में रोचक ॻाल्हियूं बि जामु थींदियूं आहिनि अम्मा पंहिंजे ॿार खे चवंदी आहे भई मुङनि जी दाल वठी आहे हू दुकान ताईं पहुचंदे पहुचंदे भुलिजी वेंदो आहे नालो पोइ अची चवंदो आहे भई मुंहिंजी अम्मा दाल घुराई आहे पोइ हू चवंदुसि कहिड़ी दाल जेका तोखे वणे उहा ॾे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जामु थींदियूं आहिनि घणां चार शयूं घरां पुछी ईंदा आहिनि त ॿ शयूं वठी वेंदा आहिनि ॿ बाक़ी रखी वेंदा आहिनि उहो छा लाइ भई भुलिजी वेंदा आहिनि घणा ई ॼणा अहिड़ा ईंदा आहिनि त उधार बि घुरंदा आहिनि वरी पोइ पेसा बि न ॾई वेंदा आहिनि इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं रोचक थींदियूं आहिनि पाड़े में जेको दुकान हूंदो आहे उन खां ऐं धंधो सुठो हूंदो आहे ऐं उते ॾाढी मिमिकिरी बि थींदी आहे नंढा नंढा ॿार ईंदा आहिनि चाक्लेट वठण पोइ चाक्लेट वठण वरी रुपयो खणी ईंदा आहिनि त पंजे वारो चाक्लेट हो घुरंदा आहिनि उन्हनि खे ॾाढो संभालिणो भारी पवंदो आहे ॾहें रुपए वारी ब्रेड जे लाइ पंज रुपिया खणी ईंदा आहिनि हो चवंदा अधु ब्रेड ॾे अधु ब्रेड बि ॾियणी पवंदी आहे पोइ वरी अठ ॾह शयूं वठंदा आहिनि त वरी चवंदा आहिनि पन्नी ॾे पन्नी किथां अचे पन्नी त गोर्मेंट बंदि करे छॾी आहे त चवंदा आहियूं असीं थेली खणी अचो घरां घणा ई माण्हूं त वरी शर्ट लाइ बि रहंदा आहिनि भई इन में विझी ॾे पोइ असांखे उन शर्ट में विझी ॾियणी पवंदी आहे खाली ॻूणियूं हूंदियूं आहिनि पर खाली ॻूणियूं पंज रुपए विकामजंदी आहे त उहा असीं जल्दी न ॾींदा आहियूं